लॉकडाउनमे बच्चा सब पढ़य लिखय रहय बैठकऽ गेम तेम खेलय रहय से इके लैके कम व्यवस्था रहय कोरोनाके हल्ला रहय से लैपटॉपसँ हमरा से सबचीज होइ रहलै हन काम धन्धा हो रहलै गरीब दुखिया खैतय नहि पीतै नहि बैठल काम ने धन्धा करतै कहाँसँ लोक खेतै नऽ काम पेले हइ ने कुछो होइ काम धन्धा होबे नहि करय लॉकडाउन लागल जे बाहर भीतर बालो बच्चाके पढ़ेतै लिखेतै से सब मोबाइलसँ काम हो रहलै मोबाइलमे गेम तेम सब बाल बच्चा बैठि घरे घर खेल रहलै हन पढ़ि रहलै

से मोबाइलसँ द्वारा पढ़ाइ लिखाइ हो रहलै लैपटॉपसँ द्वारा पढ़ाइ लिखाइ हो रहलै हन की कयल जेतै लोक ढङ्गे सब बैठल रहलै हन काम धन्धा नहि चललै की खेतैय की पीतै सोचे लऽ पड़य रहय बाल बच्चाके की पढ़ेतै लिखेतै पैसा कौड़ी खाली हाथ रहय सब सोचय लऽ पड़य